बोसोरारि जात्रा खालि फुजायाव जायो आरो आंबो थाङो आं थांनानैहाय गोबां उन्दै समाव हाय आं गोबां बिमा बिफानाव बायदिसिना मामा बियोमोन गेलेग्रा आरो बायदिसिना जाग्रा मुवाफोरखौ आङो बे समाव हाय बियोमोन आरो बायदिसिना बाथ्रा रायज्लायनानै आङो बिमाफोरनो खिन्थायोमोन आरो बायदिसिना रायज्लायोमोन आरो बेफोर बादिनो बाथ्रा रायलायनानै बायदिसिना खोथा खिन्थायोमोन आरो बायदिसिना रायलायो आरो बायदिसिना बे मेलायावहाय गेलेग्रा आरो गानग्रा जोमग्रा आरो जाग्रा लोंग्रा बिनानै आङो बे समावहाय बेफोरबायदिनो बिमाफोरनो खिन्थायोमोन आरो खिन्थानानै आङो रायज्लायोमोन रायज्लायनानै बायदिसिना नायोमोन बायदिसिना गाखोयोमोन